ऑटो बलाके फोन केलियै ऑटो बला कहाँ छियै पता नहि कहाँ छियै हमरा कहीँ जाइके छै आइये हमहुँ जयबै की आउ हमरा जाइके छै बहुत जरूरी काम बहुत जरूरी काम छै हम अथि अहाँके ठेर पता हर चीज पता छै हमरा तऽ नैहिये ने उतना अथि दोसराके कहबै तऽ हर चीज बताइ लए पड़तै अहाँ अहाँ अइये हमहुँ जे वहाँ जाइके छै जरा अभी काम काम बहुत काम काम छै जइसे हमरा सामान भी बहुत सामान भी बहुत जादा छै हमरा जाइके छै बहुत जादा अथि लए अथि बहुत जादा छै तऽ हमरा कहीँ अथि हमरा सामान भी जादा छै पता नहि कहाँ उतारि देबै यहाँ घरमे भी बहुत काम छै हम ठेर पता बताइ दै छियै अहाँ आइये अहाँ अहीँ सङ्ग चलि जेबै घरपर भी बहुत काम छै हर चीजके जनै छियै केना कि कोन कहाँ छै जरूरत कम करै लए पड़ै छै ई खाना पीना हर चीज तऽ करै लए पड़ै छै आइये हम ठेर पता दिये मोबाइलपर भेज आइये अहाँ देख लिये आ हमर घर जाइतियै किए बहुत सामान छै कोन ऑटोबलाके कहबै कहाँ जेतै लएके जेतै पता नहि चिन्हल जानल रहै छै तऽ कोइ बात नहि रहै छै पहुँचाइमे आसानी रहै छै कोनो ई बात नहि छै कि अनचिन्ह पता नहि कहाँ से हेतै से हमर घर बहुत अंदरमे छै ओहि सऽ वहाँ कोइ जाइ नहि चाहै छै अहाँ अयबै तऽ ठीके ने रहतै अपन चलि जेबै कोइ टेंशन नहि जे सामान बहुत जादा छै कि हमहुँ पैदल लएके जाइ नहि सकै छियै पैदल पैदल लएके तऽ हम जाइ नहि सकै छियै उतना सामान लएके फेर अहाँ अयबै तऽ कोनो बात नहि छै मगर आइये कहुँ घुमै आर चलि गेलियै पता नहि आइ कहिके तऽ आब बोलि कहिके दश पाँच मिनट बोलि लियऽ कम से कम एक डेढ़ घंटा भए गेलै अभी तक अयलियै नहि हमरा बहुत सारा काम छै हर चीजके जानबे करै छियै हर चीजके टेंशन कतेक होइत रहै छै कि हर चीजके सोचै लए पड़ै छै कहुँ कि होलै नहि होलै बहुते काम रुकल छै कि घर जेबै तऽ कोनो भी काम खाना अभी खाना बनबैके होइ छै करै लए पड़बै नहि करै छै जानबै करै छियै अहाँ नहि जानै छियै ने नहि जानै छियै मगर अहाँके अतना तऽ पता छै कि लेबरके अहाँ कोइ चीज बतबै छियै चलि जाइ छै बहुत टाइम लगाइ लए दू घंटा अढ़ाइ घंटामे आबैया आब जे कतौ हम जाइ नहि सकै छियै किए कि कतेनक सामान छै कि पैदल जाइ पएबै नहि तऽ बहुत सारा सामान छै कि केना अथि करबै मगर ई